पहले के समय से और अब के समय में बहुत ही विकास हुआ है पहले हम लोग जहाँ भी जाते थे बैलगाड़ियों से जाते थे और अब देखा जाए तो क्या बोलते हैं प्लेन रेलगाड़ियाँ बस मोटरबाइक हर एक घर में देखा जाए तो एक से दो गाड़ियाँ हैं तीन से हर एक मतलब कि कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसमें गाड़ी न हो साइकिल न हो दूसरी बात पहले लोग पोश्ट ऑफिस के द्वारा जिसे डाकघर बोलते हैं डाकघर के द्वारा पत्र संचार किया जाता था और अब हम अपने घर बैठे कहीं भी वीडियो कॉल कर सकते हैं इन्टरनेट के माध्यम से कहीं भी आ जा सकते हैं कहीं भी किसी भी समाचार का पता भी लगा सकते हैं और अभी देखा जाए शिक्षा में ले लिया जाए पहले लोग इस्कूल में जाते थे पढ़ाइयाँ करते थे अभी भी ऐसा नहीं है कि अब पढ़ाई नहीं होती अभी भी पढ़ाइयाँ इस्कूल में होती है लेकिन अभी सब ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं अपने घर बैठे ही शिक्षा हम लोग ले पा रहे हैं नहीं तो पहले रहता था कि लोग बस इस्कूल में ही जाए इस्कूल से आएँ उसके बाद कहीं पढ़ाई नहीं हो सकती थी अब देखा जाए तो इस्कूल से भी पढ़कर आएँ ऑनलाइन पढ़ाइयाँ करें उसके बाद क्लासेस लें अगर किसी के पास नहीं है तो यूटूब से पढ़ सकता है टेलीग्राम से पढ़ सकता है अभी एतिहासिक में देखा जाए तो बहुत ही विकास हुआ है जैसे कि प्रधानमन्त्री आवास योजना प्रधानमन्त्री आवास योजना हर एक घर में मिला है और इसके पहले देखा जाए तो पहले की हमारे घर की माताएँ बहनें जो होती थीं वह सिल बट्टे पर मसाला कूटती थी उसको रगड़ती थी और जो उसको बोला जाता है अभी आ गया है मिक्चर ग्राइन्डर अब मशीन आ गया है उसी में हम लोग आराम से अपने घर का सारा मसाला ओसाला समान कुछ भी पीस सकते हैं और पहले जो होता था लोग बहुत कड़ी मेहनत करते थे हार्ड वर्क जिसे बोला जाता है लेकिन अब के समय में कोई हार्ड वर्क करना नहीं चाहता पहली बात और दूसरी बात जो है अभी के देखा जाए तो इस्मार्ट वर्क कर दिए हैं हार्ड वर्क कोई करना पसंद भी नहीं करता और कोई करता भी नहीं है जिसको देखो वही इस्मार्ट वर्क करना चाहता है हार्ड वर्क कोई करना नहीं चाहता है और हमारे क्षेत्र में जो भी हमारे ही क्षेत्र में और अलग भी क्षेत्र में भी ऐसा नहीं है कि हमारे ही पर्सनली क्षेत्र में अलग भी क्षेत्र में भी मिला है जैसे प्रधानमन्त्री आवास योजना था जिसके घर में झोपड़ पट्टियाँ थीं बारिश के शीजनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी जिसको घरों में पानी रहता था झोपड़ पट्टियाँ रहती थी गिरती थी पानी आता था और तूफान जब आता था तो झोपड़ पट्टियाँ उड़ भी जाती थी और अब देखा जाए प्रधानमन्त्री आवास योजना के तहत कई हर एक गाँव में कई कई घर मिले हैं और देखा जाए तो जो यह इन्टरनेट माध्यम हुआ है इन्टर माध्यम से हुआ तो ही हमारे लिए बहुत अच्छा भी है लेकिन यह इसके लिए हानिकारक भी है क्योंकि पक्षियों पर इसका बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ रहा है जबसे अभी तक तो फोर पहले टू जी आया उसके बाद थ्री जी आया फ़िर उसके बाद फोर जी आ गया जिससे हमारा तो बेनीफ़िट हो ही रहा है लेकिन इससे हमारे पक्षियों को भी बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं दुष्प्रभाव यह पड़ रहे हैं कि अभी पहले गौरैया नाम की चिड़िया आती थीं गौरैया नाम की चिड़िया जब जबसे यह फाइव जी आ गया तब से चिड़िया एकदम से हम लोगों को दिखना बंद हो गई हैं पहले तो दिखती थी भी लेकिन जबसे यह फाइव जी आ गया है तब से हम लोग कहीं उसको देख भी नहीं पा रहे हैं और परिवर्तन तो बहुत ही हुआ ऐ भई देखा जाए तो पहले के जो हम लोग के ज़माने में था हम लोग बैलगाड़ियों से जाते थे बैलगाड़ियों से जाते थे इक्का चलता था और क्या बोलते थे खच्चड़ चलता था जिसे खच्चर बोला जाता था गधे पर खींचते थे उसको खच्चर बोलते थे लेकिन अब देखा जाए तो हम लोग देश विदेश कहीं भी किसी भी देश में आना हुआ किसी भी देश में जाना हुआ तो घर बैठे इन्टरनेट संचार के द्वारा पहले अपना टिकट बुक करेंगे उसके बाद प्लेन से हवाई जहाज़ से हेलिकॉप्टर से ट्रेन से मेट्रो ट्रेन से बस से या अपने ही साधन से हम लोग आ जा सकते लेकिन पहले के ज़माने में यह सब मुश्किल था मुश्किल क्या था था ही नहीं अभी देखा जाए तो एक इश्टोरी है बिहार की दशरथ माझी एक मूवी बनी है जो दशरथ था वह पहाड़ खोद खोदकर बनाया था वह बेचारा संघर्ष करके ही बनाया था कहीं भी देखा जाए तो उसके जैसा संघर्ष कोई किया नहीं था वह संघर्ष इतना किया था क्योंकि उसके पीछे का राज था वह बेचारा उसकी वाइफ़ जो थी उस पहाड़ से गिर गई थी और उसने एक संकल्प लिया था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक जोड़ेंगे नहीं और उसने पूरा मेहनत पूरे लगन से उसको किया और उसका उसके नाम से वह सड़क बनी हुई ऐ दशरथ माझी के नाम सड़क बनी हुई हैं और तभी से देखा जाए तो हम तब से सिम्पल सी बात है तब से और अब के जन ज़माने में ज़मीन आसमान का अन्तर हो गया पहले जो चीज़ें थी अब हम घर बैठे बैठे खाना मँगवा सकते हैं घर बैठे बैठे खाना मँगवा सकते हैं घर बैठे बैठे खाना खा सकते हैं और अब तो देखा जाए तो होटलों में लोगों की जॉब भी जा रही हैं अब तो रोबोटिक सिश्टम आ गया है पहले था कि होटलों में इन्सान जो मानव था हम लोग जो थे मानव ही हैं न एक प्रकार से मानव हैं हम लोग होटल में जॉब करते थे कब अभी भी करते हैं ऐसा नहीं है लेकिन अबके समय में आने वाले दो से ढाई साल के बीच में सारा सिश्टम रोबोटिक सिश्टम हो जाएगा होट कई होटलों में आ भी गया है ऐसा नहीं है कई होटलों में चालू भी हो गया है वह चालू है सारा सिश्टम रोबोटिक सिश्टम कर रहा है हम लोगों की जॉब जो है बहुत ही खतरे में है तभी से देखा जाए तो हमारे और अबके ज़माने में हमारे दादा जी हमारे बाबा जी के ज़माने से और अब के ज़माने में परिवर्तन बहुत सारे परिवर्तन हो चुके हैं इससे हमारा आभार व्यक्ति करता है जिससे हम लोग बहुत आभारी हैं सरकार के भी आभारी हैं क्योंकि उन्हीं के चलते हम लोग आज कहीं भी जा रहे हैं कहीं भी अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना घटती है हमारे घर में कोई एमरजेन्सी पड़ जाती है तो हम लोग घर बैठे ही पहली बात किसी को भी देखने के लिए पहले आना जाना पड़ता था लेकिन अगर हम लोग अब जा नहीं आ सकते हैं तो अपने फ़ोन के इन्टरनेट के माध्यम से क्या बोलते हैं बीडियो कॉलर अब देख सकते हैं अगर कहीं दूर है कहीं आने जाने में असमर्थ हैं तो अपने फ़ोन से इन्टरनेट के माध्यम से टिकट बुक करके प्लेन से या ट्रेन से अपने या अपने पास अगर साधन अबेलेबल है तो अपने साधन से आ जा सकते हैं इसीलिए तब से और अब के ज़माने में बहुत अन्तर हो चुका है